जय झूलेलाल असांजे खेत्र में पोपली आर्ट गैलरी हिक अहिड़ी गैलरी आहे जिते अलॻि अलॻि तरीक़नि जा मणिआ मिलंदा आहिनि हू बि हथ सां ठहियल कारीगर पंहिंजी महिनत सां बारीकीअ सां अलॻि अलॻि डिजाइनूं ठाहे करे पंहिंजी कारीगरी दर्शाईंदा आहिनि हिन में अलॻि तरीक़े जा गले या नेकलेस हथ जी कंगड़ियूं कन या वाली मीनाकारी जा मोतियुनि जा अलॻि अलॻि तरीक़नि जा मणिया हिते ॾेखारिया वेंदा आहिनि जंहिं खे ख़रीदु करिणो आहे उहो बि पंहिंजो ख़रीदु करे सघंदो आहे ॿि गैलरी आहे जहांगीर आर्ट गैलरी जंहिं में असांजे मुल्क जा जेको माण्हू विणंदा हुआ उहो अस्त्र शस्त्र उन्हनि जी पैंटिग्स अलॻि कारीगरी कमु जा खटिआ शॉल पलंग लकड़ी जा आइटम केन जा आइटम सभु अलॻि अलॻि एक्ज़ीबिशन लॻाए करे विकणंदा आहिनि ई गैलरी छंछर आरितवार बंदि हूंदी आहे सूमर खां जुमे ताईं सुबुह जो नवें खां शाम जो छ्हे ताईं खुलियल हूंदी आहिनि जय झूलेलाल